ہاں دہلی اپنے آپ میں کافی تاریخ شہر ہے اور ایک زمانے میں دہلی دنیا کا سب سے ایک مشہور شہر میں سے ایک تھا دہلی پر سب سے پہلے جب دلی کے سلطانوں کی بادشاہت ہوئی بعد میں یہاں مغل آئے مغل آئے مغلوں نے دلی کو اپنی راجدھانی بنایا جو دلی سلطنت میں بھی راجدھانی تھی بعد میں دلی میں سندر مقبرے بننے لگے سندر باغ بنے دلی کا شہر بڑا ہی مشہور ہوتا گیا دھیرے دھیرے پھر انگریز آئے اور مغلوں کے ہاتھ سے جب دلی چلی گئی پھر بھی انگریز کے زمانے میں بھی انیس سو اگیارہ سال سے دلی ہی بھارت کی جو ہے پائی تخت راجدھانی مطلب رہی ہے اور دلی پھر جب دیش آزاد ہوا تو بھی جو ہے ساری جو چیزیں ہیں جو راجنیتک ہو گئے یا سارے محلمے سارے آفس سارے جو بڑے لوگ دلی آ کر ہی بسے اور دھیرے دھیرے دنیا کے لوگ بھی دلی آنے لگے دلی کا رشتہ دنیا سے بدلتا رہا ہے اب آپ جیسے بہت ودیشی سیلانی دلی آتے ہیں دلی سب کے لیے دوستانہ رہی ہے دلی لوگ آتے ہیں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی اور دلی میں وہ ہندوستان کی ایک چھوٹی جھلک دیکھ پاتے ہیں کہ دلی میں ہر طرح کے لوگ ہیں ہر جگہ سے لوگ چ آ کے بسے ہیں ہر بولیاں ہیں ہر مذہب ہے تو دلی سب کو پسند آتی ہے دلی کے جو لوگوں کے رشتے ہیں دلی کے لوگ بڑی لحاظ سے بڑے ادب کے قائدے میں بات کرتے ہیں دلی کا جو آپ کا محکمہ ہے اور دلی میں جو راجنیتی ہے وہ دلی میں ہی دیش کے سب سے اہم ہیں پھر دلی کی جو اکنامی ہے دلی میں ہی زیادہ جو بڑی فیکٹری انڈسٹری بسی ہیں تو دلی کی اکانمی سے پورے دیش پر اثر پڑتا ہے تو دلی کئی معاملوں میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے چاہے وہ راجنیتی کا مسئلہ ہو یا اکانمی کا مسئلہ ہو تو اس لیے دلی ہمارے دیش کے لیے مطلب سب سے جو ہے مشہور شہر میں ہے اور اہمیت بھی بہت رکھتی ہے اور آج کل تو دلی آنا بہت سے سیلانی وشے امریکہ سے بنگلہ دیش سے جرمنی سے آتے رہتے ہیں لال قلعہ ہمایوں کا مقبرہ ہو قطب مینار ہو یہ تو سب ینویسکو کی یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اس لیے دلی جو ہے کافی اب مشہور ہو چلا ہے اور دلی کا رشتہ سمے سمے پر بدلتا رہا ہے اور دلی کے دروازے لوگوں کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کھلے ہیں اور وہاں آتے ہیں اور دلی بہت لوگوں کا دوسرے گھر جیسا ہے